भैया नमस्ते जी गाड़ी चाहिए फा फ़ार्चुनर फ़ार्चुनर

ब्लैक कलर में चाहिए

आटोमेटिक बोल आटोमेटिक बोले हैं ना

ना डीजल में चाहिए

जी जी जी पर्सनली पर्सनली यूज़ के लिए ब्लैक कलर अच्छा लगता है

जी पर्सनल यूज़ के पर्सनल पर जी जी जी जी

जी जी जी नहीं नहीं नहीं नहीं पूरा पूरा ब्लैक कलर चाहिए और फुल टॉप चाहिए जी ऑन रोड की जी ऑन रोड कीमत जी जी जी जी जी जी जी गाड़ी को बुक कराना पड़ेगा जी जी तो डाउन पेमेंट भैया कितना देना पड़ेगा

ठीक ठीक नहीं नहीं सिविल हमारा सर ठीक है

जी ठीक है भैया तो हम आ कर कल बुक करा देंगे ठीक ठीक